हेलो हेलो सब्जी बेचै छियै

हेलो हेलो सब्जी बेचै छियै नमस्ते

कोन कोन सब्जी बेचै छियै क क कइसे भाव हइ एतना महंगा देबै एतना महंगा दै छियै तऽ कम नहि करबै की दसे बीस रुपैआ कम करबै अच्छा आ आ लहसुन कइसे हइ बहुते महंगा बतबै छी अच्छा तऽ करेला कइसे दै छियै हँ सभकिछ महंगा बताबै छियै ह्म्म कहाँपर हइ आ कहाँपर दोकान हइ अहाँके ह्म्म समस्तीपुर घाट अच्छा अच्छा ठीक हइ तऽ आबै छियै कए बजे कए बजे दोकान खोलै छियै दोकान कए बजे खोलै छियै ह्म्म अच्छा ह्म्म ठीक हइ तऽ आउ आबि आबै छियै ठीक ठीक आबि हँ लेबैके हइ सब्जी टमाटर हरा सब्जी हरा सब्जी लेबैके हइ ठीक छै ठीक छै राखू ठीक छै राखू